ٹیکنالوجی میں ٹیکنالوجی کا آج کل زمانہ ہے بہت جیادہ ہم لوگ فائدہ اٹھا رہے ٹیکنالوجی کا کیونکہ ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ ہی چیزیں ہونے لگی ہے جیسے کوئی چیز ہم کو سرچ کرنا ہے تو انٹرنیٹ پہ سرچ کریں یوٹیوب پہ سرچ کریں انسٹاگرام پہ سرچ کریں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس پہ سرچ کریں اور ترنت منگا لیں اور دیکھیں اور سوچیں سمجھیں کیا ہوتا ہے آج کل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے آج کل جو ہے پڑھائی بھی آن لائن ہی ہوتی ہیں جو بھی ہیں سب کچھ آن لائن ہوتی ہیں کیونکہ ٹیکنالوجی کے زمانے میں ہی سب فائدہ اٹھا رہے ہیں تو ہم لوگوں بھی فائدے اٹھا رہے ہیں یہ بہت اچھا ہی چیزیں ہیں ٹیکنالوجی سب سے امپورٹینٹ ہے کہ کسی چیز کی ہم کو ضرورت ہوتی ہے تو سرچ کریں یوٹوب پر آ جاتے ہیں سرچ کریں یہ چیز نیوج دیکھنا ہو یا پھر کسی چیز کے بارے میں جاننا ہو یا پڑھائی کے باڑے میں جاننا ہو کسی چیز کے بارے میں جاننا ہو تو اس چیز کو سرچ کریں منگایں